مجھے یہ تو نہیں اچھی طرح سے یاد کہ مجھے گانے میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی لیکن جب ٹیپ ٹیپ ریکارڈر کے زمانے تھے تب شاید میں ساتویں یا آٹھویں میں رہی ہوں گی اکثر بجا کرتے تھے اور اس طریقے سے مجھے پسند آنے لگا گاہیں گانے پسند آنے لگے لیکن میری اپنی پرسنل چوائز جو رہتی ہے تو میں غزلوں کو زا سننا زیادہ پسند کرتی ہوں اس کے علاوہ میں شاعری کی کتابیں بھی پڑھنا پسند کرتی ہوں تو مجھے غزلیں اور ایسے گی لوک گیت پسند آتے ہیں جوکہ مقامی ثقافت کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے اس قسم کے گانے یا پھر جس میں تصوف ہو یا جس میں صوفی ایزم ہو اس قسم کے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں اور اسپیشلی ایسے گانے جن جن کے بول بہت اچھے ہوں اور جن سے بہت سارے مطلب اخذ کیے جائیں جن کے مطلب گہرے ہوں مجھے یا ایک ایک ایک مصرعے میں شاعر بہت ساری بات کہہ جائے اس قسم کی شاعری مجھے پسند ہے اور اگر کوئی گانا اس چیز کو اس چیز کو اس طریقے سے اپنے اپنے نی خیالات یا جذبات کا اظہار کرتا ہے تو مجھے زیادہ پسند آتے ہیں